ہیلو ہاں جی ہاں جی مل جائے گا بتائیں کتنے لیٹر کا اوکے جی سر مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ہمارے پاس جو کولر ہیں وہ پلاسٹک میں بھی ہیں اور ہمارے پاس اس میں لوہے کی بوڈی میں بھی ہیں آپ کو چاہیے پلاسٹک میں نا تو سر ہمارے پاس جو سیونٹی فائو لیٹر کا جو ہمارے پاس کولر ہے وہ آپ کو ملے گا بیس سے پچیس ہزار کی رینج میں اچھا والا کولر جی یہ دیکھیے یہ ورلپول کا ہوجائے گا ورلپول کمپنی کا ہے اور دوسری کمپنی کا اگر آپ کو چاہیے ہوگا وہ بھی ہمارے پاس اویلایبل ہے ہاں ہاں گودریج بھی ہے ہمارے پاس گودریج بھی آپ کو مل جائے گا دیکھیے میں دیکھیے گودریج میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس میں ہمارے پاس جو کوالٹی ملے گی وہ اچھی والی ملے گی اگر آپ کو اچھی والی کوالٹی چاہیے تو ہمیں آپ کو مل جائے گا چھبیس ہزار روپے کا ٹھیک ہے اور جس میں آپ کو دو ہزار کی دو سال کی جو وارنٹی آپ کو دی جائے گی اس میں موٹر کی گارنٹی دو ہزار کی صرف موٹر کی ملے گی سر آپ کو ہاں ہاں وہی میں اسی کی بتا رہا ہوں سر دو سال کی وانٹی ہے اس میں آپ کو دو سال کی وارنٹی مل جائے گی اگر آپ اس سے اس سے اچھا والا چاہیے آپ کو وہ تیس ہزار میں ہوجائے گا وہ سر آپ سر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں بوڈی کی وانٹی تو سر ایسی ہے وہ بھی ہمیں آپ ہم آپ کو دے دیں گے بوڈی کی بھی وارنٹی لیکن یہ کہ سر وہ کمپنی دیتی نہیں ہے لیکن اتنا ہم آپ کو بتادیں کہ آپ ہمارے یہاں سے چیز لے کے جائیں گے تو آپ یاد ہی رکھیں گے تو وہ کمپنی دیتی نہیں ہے بوڈی کی سر موٹر کی دیتی ہے تو وہی میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری شوپ جو ہے وہ آپ کو ملے گی ذاکر نگر میں آپ ئیں گے بائیس نمبر گلی اسی کے سامنے والی اسی کے سامنے ریحان کے نام سے شوپ ہے آپ وہاں پر آجائیے آپ کس وقت آئیں گے ایک بات ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ میرے پاس شام میں آجائیے شام میں سات بجے کے مطلب عشاء سے پہلے پہلے آپ آجائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے